हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शासन में काफ़ी कमियाँ है जिस प्रकार खराब सार्वजनिक सेवाओं में नल सुवधाएं जिनमे पानी खराब आता है पर्यावरण क्षरण पर्यावरण क्षरण में हम पेड़ों की भरपूर मात्रा में कटाई करते हैं स्वास्थ्य संबंधित असमानताए में अस्पतालों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध और असामाजिक अशांति ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में प्रचलित है ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक उपेक्षा के जरिए सरपंच का चुनाव होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल काफ़ी अशांति प्रिय होता है